नमस्कार नमस्कार बोलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है दवा ली है कहीं आइए कुछ दवा लिख देते हैं जाकर मेडिकल से ले लीजिए ठीक है फिर उसको खाइए अगर आपको आराम हो जाएगा तो बताइएगा नहीं आराम होगा तो फिर आगे देखेंगे अच्छा तो ऐसा करिए ना कि आप आइए आपकी जाँच वाँच लिख देते हैं और पेट के लिए जो है अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए और ब्लड जाँच वग़ैरह खून की जाँच करवा लीजिए बुख़ार उखार का पता चल जाएगा यह सब करवा देते हैं आपका उसके बाद आपको दवा भी दिला देंगे

गैस भी बनता है अच्छा तो जो है यह कि ऐं अच्छा अच्छा गैस बनता है तो गैस के लिए जो है आप दवा ले लीजिए नहीं दवा ले लीजिए दवा से एक बार देखिए अगर नहीं ठीक होगा तो फिर आपको बताया ना कि वही अल्ट्रासाउंड करवाइए और जो है अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे खून का जाँच करवा लेंगे सब क्लियर हो जाएगा हाँ

खून की जाँच और वह जो है करवाइए सब सही हो जाएगी अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे पता हम बैठते हैं बोगरी में बोगरी में हम बैठते हैं जी जी आज नहीं नहीं हम बोगरी में जो है जो प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं उसी बोगरी में बोगरी प्राथमिक विद्यालय के पास बैठते हैं प्राथमिक विद्यालय बोगरी देखे हैं ना हाँ बस उसी के पास बैठते हैं वहीं आ जाइए नहीं तो कल आ जाइए आज आ जाइए जल्दी आइए हम रहते है वहीं रहते हैं वहीं आपका जाँच भी हो जाएगा दवा से भी आराम हो जाएगा जाँच से अगर दवा से नहीं आराम होगा तो अगले दिन जाँच करवा लीजिएगा जाँच करवा लीजिएगा अगर दवा से आराम हो जाएगा तब तो ठीक है नहीं होगा तो अगले दिन जाँच करवा देंगे आपका

नमस्कार नमस्कार